جی ہمارے علاقے میں مختلف بڑے مذاہب موجود ہیں یہاں ہندو بھی ہے اور یہاں مسلمان بھی ہیں جب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ان بڑے مذاہب پر عمل کرنے میں ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سارے مذہبی روایات پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اور ہر ہندوستانی مذہب کو بہت اچھی طرح مانتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر مذہب کو ماننے کا جذبہ بہت زیادہ ہے مذہب ان کے خون میں ہے اور اسی لیے وہ تمام مذہب کے ماننے والے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا پھر مسلمان ہوں سارے لوگ مذہب اور تمام مذہبی روایات کو بہت مانتے ہیں اور اس پر بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے علاقے میں ہم لوگ دین میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے جہاں اذان ہوتی ہے اور پھر سارے مرد وہاں جا کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہے پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے ایک مہینہ کا روزہ ہم سب لوگ رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی عید آ جاتی ہے جو ہمارے مذہب میں سب سے بڑا تہوار ہے اس عید کے تہوار میں ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں خوب مستیاں کرتے ہیں اچھے اچھے لذیذ پکوان تیار کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں ہندو اور مسلمان دونوں کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اور دونوں کمیونٹی کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں